तसो म्हजो आनी कलेचो मागीर ती कला कसलीय कला जावं चित्रकला गायन वाधन म्हाजो आनी कलेचो व्हडलोसो असो खूब संबंद ना म्हाका हें सगळें करपाक आवडटा पूण म्हाका हें खूब बरें जमता अशें ना पूण खूब पयलींच्यान खुबश्यो अश्यो गोष्टी हांवेन केल्ल्यो आसा हांव बारीक सारीक कोणाचे बर्थडे टिचर्स डे म्हणचे शिक्षक दीन मागीर आमचे शिक्षकांचो बर्थडे कोणाचो फेरवॅल ह्या सगळ्यांक बारीक सारीक ग्रीटिंगा करतालें खूब तरेचीं ग्रीटिंग कार्डां हांवें केल्यां म्हाजे मीत्र मैत्रिणीक हांवें गिफ्ट दिल्यां म्हाका मात्र म्हाज्या खुबश्या मित्रांनी खूब बरीं ग्रीटिंग कार्डां म्हाज्या धावेच्या धावेच्या वर्साच्या निमण्या दिसा दिल्लीं तीं हांवेन खूब वर्सां जपुनूय दवरल्यां कांय अशीं आजुनूय म्हजे कडेन आसा तेंच्या ग्रीटिंग कार्डांनी क्रिएटिव्हीटी मात्र खूब आसली इतलीं बरीं ग्रीटिंग कार्डां म्हाका केन्ना जमलीं ना पूण म्हाका तीं खूब आवडल्यां म्हूण हांवें मात्र तीं जपून दवरल्यां हातान कांय गोश्टी तयार करप ह्यो मात्र म्हाका खूब आवडटा हांव जेन्ना स्कुलान आसलें शाळेन आसलें तेन्ना शाळेंत बारीक बारीक जे आमकां उपक्रम दिताले ते उपक्रमाचे पयल्या पॅजीचेर डॅकोरेशन म्हाका जमत तशें आजू बाजूच्यो गोश्टी जशें की माडाचीं चुट्टां माडाचे हीर पोंवल्यो हें सगळें वापरून तें डॅकोरेशन हांव करतालें तशेंच शाळेंत आसतना टाकाउ वस्तूंतल्यान टिकाउ वस्तू करप हातुंतूय बी म्हाका बऱ्याचदां बक्षिसांय मेळिल्लीं आसा जातूंत हांवें सुपारेची मागीर नाल्लाचीं बारीक बारीक पडटा तीं बोंडां नाल्लांचे धेंट हें सगळें वापरून किंवां मागीर पिस्ता जे आमी खाता ताचीं कव्हरां वापरून अशें पेनस्टैंड मागीर पेपरवॅट अश्यो खुबश्यो गोश्टी केल्यात आनी हाका मात्र म्हाका खूब खूब बक्षिसां मेळ्ळ्यां आनी अशे स्वताच्या हातान वस्तू तयार करप हें म्हाका खूब आवडटा आतां म्हाका चलो आसा आनी हांव म्हज्या चलयाकूय हें सगळें करपाक शिकयता